मैम हलो हाँ हलो मैम इन्होंने जा मेरा मतलब पेट मे दर्द हो रहा पेट में दर्द हो रहा अच्छा ठीक ये आ रही हाँ हेलो पेट में दर्द हो रहा है

ठीक है आए रए

जल्दी ठीक हो जाएगा न ठीक है हम आ रहे अच्छा कोस्टी से पंद्रह दिन में दवाई और कब कब खानी है

आप हमको वहीं

इ मेरी बेहन है उनको थोड़ा सा सर्दी हो गया है ठीक है ले आएंगे

ठिक है अच्छे से चेक कीजिएगा हमको और हम